जय झूले न मां पंहिंजे संग्रह लाइ जेके झूना सिका या झूना नोट आहिनि घणो करे पंहिंजे रिश्तेदारनि मां खां ई वठंदी आहियां हीअं जीअं त सभिनी खे ख़बर आहे मूंखे जमा करण जो शौंक़ु आहे त उन्हनि वटि जेको बि नओ या झूनो सिको मिलंदो आहे उहे मुंहिंजे लाइ रखी छॾींदा आहिनि ऐं ॿियो जॾहिं बि मां तीर्थनि ते वेंदी आहियां या त हुते त मिली वेंदा आहिनि मंदर जे पूजारीअ सां बि थोरीस ॻाल्हाए करे हुननि खां मां झूना सिका या झूना नोट हुननि खां ई घणो करे वठण पसंदि कंदी आहियां बाकी मां नीलामीअ मां या किथां व्यापारु न कंदी आहियां छो त इहो मुंहिंजो शौंक़ु आहे हुनखे मां पेसनि जे लाइ मां न कंदी आहियां बाकी जेके जेतिरा बि मूंखे झूना सिका या झूना नोट आहिनि हुननि खे मां सुठे नमूने लैमिनेट करे आलबम में ठाहे रखंदी आहियां ताक़ी मां ॿियनि खे बि ॾेखारींदी आहियां जेको मुंहिंजे घर में कोई ईंदो आहे जिन खे ख़बर आहे मां ईअं झूना सिका या नोट जमा कंदी आहियां त हुननि खे बि ॾेखारण लाइ मूंखे सहुलियत थी वेंदी आहे बाकी घणो करे कोशिशि कंदी आहियां त मां कंहिं पूजा मंदर जे पूजारीअ सां या पंहिंजे रिश्तेदारनि खां ई उहे जमा कया छो त मूंखे उहे ॾाढा वणंदा आहिनि मुंहिंजो शौंक़ु आहे पेसा मां न खणी पेसे ते न खरीद करण पसंदि कंदी आहियां